जइसे कि घरमे अपना बुखार उखार लागि गेलै हन तऽ बुखारमे भी हिन्दी या अँग्रेजी दबाइ या आ आयुर्वेदी तऽ हम ज्यादा करि कऽ एहन मतलब आयुर्वेदी एहन यूज करै छियै ताकि सर्दीके लिए हल्दी आओर दूध एहन दऽ दै छियै तऽ ओ भी ठीक हो जाइ छहैन आओर ओकर बाद बुखारके लिए भी अपना मतलब फूल पत्ता आबै छहैन तऽ ओकरा भी पीस कऽ ओकर रस पिला दै छियै तऽ ओकरासँ भी बुखार किछु कम हो जाइ छै या बकरीके दूध सरपर देलाके बाद सरके दर्द किछु कम हो जाइ छहैन आओर हेमोपथीमे की छै एहन कि जे मतलब हेमोपथी दबाइ खयलासँ लेटसँ मतलब बुखार उखार उतरै छै अभी या गैस एस पेटमे बनि जाइ छै हेमोपथीके एहन दबाइ खयलासँ आ पहिले तऽ एहन हेमोपथी एहन दबाइ खाइ छहैन तऽ आओर तेज मतलब बुखार उखार जइसे रहै छै तऽ बुखारसभ तेज आ जाइ छै आ फिर धीरे धीरे धीरे धीरे नॉर्मल होइ छै एहन आ तऽ इसी कारण हन मतलब हेमोपथी एहन भी लेटसँ एहन ठीक होइ छै ज्यादा करि कऽ आयुर्वेदी एहन भी हम यूज करै छियै आओर हेमोपथीके वजहसँ हेमोपथी दबाइसँ पेट सभमे गैस बनि जाइ छै एहन आर देह हाथ भी थोड़ा दर्द अर्द करए लगै छै तऽ इसीलिए एहन हेमोपथी कम यूज करै छियै हन आओर हिन्दी दबाइमे भी अइसे दबाइ जइसे बुखार उखार होलै हन या तऽ घाव केहन छै तऽ घाव सभमे भी दबाइ खयते जाइ छिहैन लेकिन ज्यादा दबाइ खयलाके बाद पेट सभमे गैस बनि जाइ छै इसीलिए ज्यादा हिन्दी दबाइ भी यूज नहि करि रहलियै करै छियै आओर ज्यादा करि कऽ बच्चा बितरुक भी एहन आयुर्वेदी दबाइ एहन करै छियै एहन ताकि अपना घरके रहै छै तऽ ठीक रहै छै जे मेन होलै हन आ खोँखीके लिए हइ ने मतलब मरीज हइ ने आओर गायके शुद्ध घी दू चम्मच दऽ दै छियै तऽ ओकरासँ ठीक हो जाइ छै एहन बस यहीसभ हन